मैं पंकज कुमार चौरसिया बोल रहा हूँ जोकि मुझे कलर पेंसिल की ज़रूरत थी तो मेरे घर के पास एक सॉप्स है मैंने जो कलर पेंसिल ख़रीदी थी वह उसके बारे में मैंने पहले नेट पर जानकारी सर्च करी उसकी रेटिंग वग़ैरह उसकी रेंज वग़ैरह क्वाल्टी वग़ैरह बहुत अच्छी बताई गई लेकिन जब मैं मार्केट में उसको लेकर गया लेने के लिए मार्केट में उसकी मतलब घर लेकर आया उसको तो उसकी व्यवस्थाएँ मैंने देखी तो पहले तो वे कलर पेंसिल मुझे टूटी पाई गईं बक्से में और उसके द्वारा कुछ पेंसिल जब थीं काम के योग लेकिन उसमें मैंने जब उसको यूज किया तो उसके कलर ड्रॉइंग भी सही नहीं आ रहे थे और मतलब जो रेटिंग दी गई थी नेट के द्वारा जो नेटिंग बताई गई थी आपके द्वारा रेटिंग में उसमें मुझे वह बिल्कुल कलर भी नहीं आए मतलब और उसकी जो क्वाल्टी थी बहुत घटिया रही है इस प्रकार से मतलब जो कलर पेंसिल है वह वह मुझे बहुत पसंद ही नहीं आई उसकी क्वाल्टी से लेकर रेंज वग़ैरह जो आपने नेट रेटिंग वग़ैरह थी दी थी उसकी बिल्कुल लो क्वाल्टीस हैं और रद्दी से रद्दी घटिया पेंसिल है वह